ہمارے ملک میں بہت سے ایسے انوکھے کھیل ہیں جن کو جان کر اور سن کر سیاح بہت زیادہ حیرت انگیز ہوں گے اور بہت زیادہ متاثر ہوں گے جیسے کہ انٹوں کا کھیل ہے کنچوں کا کھیل ہے وہ کنچوں کو کن ہاتھوں سے کنچے مار مار کر کھیلتے ہیں اور گلی ڈنڈے کا کھیل ہے گلی لکڑی کی ہوتی ہے اور ڈنڈا لکڑی کا ہوتا ہے اس سے کھیلتے ہیں اور ایسی بہت زیادہ ہمارے اس میں کھیل ہیں ایسے ہی رسی کھیچنے کا کھیل ہوتا ہے جس کی طرف زیادہ وزن ہوگا اس کی طرف رسی گرے گی اور ایسے ہی ڈنڈے کو بال پر مارنے کا گیم ہوتا ہے مطلب ڈنڈے کو بال پر مار کر کھیلتے ہیں اور اور ایسے ہی ہمارے ملک میں بہت زیادہ مطلب وہاں ہر جگہ کے الگ الگ کھیل ہیں جن کو جان کر سیاح بہت متاثر ہوں گے جیسے کہ پنجاب میں کشتی کا کھیل ہے اور آسام میں دھوپ کھیل ہے اور پھر تمل ناڈو میں جلی کٹو کا کھیل ہے تو ایسے بہت زیادہ کھیل ہیں جس کو جان کر بہت زیادہ متاثر ہوں گے سیاح اور ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ حیرت انگیز گیم ہوں گے اور وہ ان کو بہت زیادہ متاثر کریں گے یہ زارا سارے کھیل اور جو ایسے ہی کنچوں کا کھیل آج بھی بہت کھیلا جاتا ہے گلی ڈنڈے آج کل بہت کھیلے جاتے ہیں اور بال پر مار کر مطلب ڈنڈا بال پر مار کر آج کل بہت کھیلا جاتا ہے تو یہ سب